हम लोग का गाँव में पहले शादी और जो विवाह का जो कार्यक्रम होता था तो पहले गाँव देहात में दुकान ओकान नहीं था शहर में था तो अब तो बहुत अनेकों दुकान हो गया गाँव में छोटा मोटा सामान लेना हो तो भी गाँव मिल जाएगा बड़ा सामान लेओ तभ गाँव मिल जाएगा लेकिन गाँव का रेट और शहर का रेट दोनों में फ़र्क़ है ई का है तो गाँव में आदमी सौ रुपये की चीज़ है उसको डेढ़ सौ में देता है और शहर में है कि आप दो सौ रुपये की चीज़ आपको एक सौ दस या बीस में ल थोड़ा कम लगता है ना तो इसलिए हम लोग शहर में ज़्यादा जाते हैं और बचत के लिए जाते हैं ना कि कम से कम ख़र्चा हो और सामान बढ़िया मिले और हम लोग जाते हैं शहर जाते हैं रासन लाना हो जेसे शादी बियाह का हो जैसे गाँव समाज को खिलाते हैं तो रासन हो गिया चावल हो गया दाल हो गया मसाला हो गया ये सब लाने जाते हैं थौक में ऊ जैसे छोटा मोटा लईहो खुरान में गाम में तो ईहा पैसा लेकर जाबी त इसलिए हम लोग बाज़ार जाते हैं और वहाँ पर कम रेट में और बढ़िया सामान मिलता है तो हम लोग इसलिए जाते हैं ज़्यादा तो कम ख़र्च में अगर हमको काम हो जाता है तो हम कम ही ख़र्च करें हाँ ना तो गाँव में बहुत वह है यह एक गुना कि दुगना लेगा तो इसलिए हम लोग नहीं गए हम लोग ज़्यादा शहर जाते हैं कपड़ा हो गया तो कपड़ा हम लोग मोल में लेते हैं ई मोल में बढ़िया कपड़ा मिलता है और गाँव में भी मिलता है लेकिन गाँव में मिलता है अब फुटकर वाला रहता है इसका रेट ज़्यादा हाई करके बोलता है तो इससे बनिया मोहल्ले में जाते हैं कपड़े भी बढ़िया और पैसे भी कम और उसपर डिस्काउंट मिलता है यह यहाँ तक कोई डिस्काउंट नहीं है इसलिए हम लोग जब भी मोल में जाते है और मोल से कपड़ा लेते हैं कि हमको बचत हो इसलिए हम लोग मौल में जाते हैं